नमस्ते नमस्ते हाँ आइए आपको क्यों नहीं देंगे कपड़ा नई दुकान खुली है हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगा सब कुछ मिलेगा हर एक छोटे बच्चे कपड़ा है बड़े लोग के हैं सबको मिलेगा कपड़ा हाँ ठीक है ले आइए

नहीं नहीं कहीं कभी का खुला है दुकान नई नहीं है हाँ हाँ आइए खूब बढ़ियाँ बढ़ियाँ अच्छा अच्छा कपड़ा है छोटे छोटे बच्चे के लिए बड़े बड़े कम दाम में मिल जाएगा हाँ हाँ आइए हमारा दुकान दाई ओर है हाँ आइए हाँ हाँ सब मिल चुका है सब मिलेगा हाँ हाँ सब कुछ मिल जाएगा हाँ हाँ सब सुटर इनर सब कुछ लोवर सारा कपड़ा मिलेगा हाँ हाँ सूटर साल सब कुछ मिलेगा तो ले जाइए सब पहनाइए ज्यादा महंगा नहीं है हाँ हमको पता नहीं था ना नहीं मैं आपको बुलाती कौन्स सब हैं अच्छा ठीक है हाँ हाँ आइए ले जाइए सबके लिए है छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सयाने सबके लिए है माता बहन सबके लिए है कपड़े सारे कपड़े हैं ज्यादा महंगा भी नहीं है सब सस्ता है आप आइए ले जाइए सुबह आठ बजे खुल जाती है दुकान शाम को नौ बजे बंद हो जाती है

हाँ आइए आप चाहे जब आइए आप सब कुछ ले जाइए हाँ हाँ कपड़ा सब अच्छा अच्छा है कोई भी कपड़ा काटने के लायक नहीं है आपको सब अच्छे अच्छे कपड़े